हमसभ शिक्षाके लेल बोलै छियै शिक्षा जे छै ने शिक्षा हमरा इहाँ सरकारी इसकुलमे शिक्षकके वैसे बहुत जरूरत अइ आओर गरीब आदमी के हमसभ गरीब आदमी छियै तऽ हमसभ सरकारीये इसकुलमे जाइ छियै सरकारी इसकुलमे ओहि तरहसँ हमरासभकेँ पढ़ाइ लिखाइ नहि भए रहल छै ओकर देखभाल सरकार के तरफ से कोइ ढ ढङ्गसँ नहि कयल जाइ छै इसकुल जाइ छियै स्कूलमे डेली इसकुल जाइ छियै आओर पढाइ जे छै ने ओहि हिसाबसँ नहि भए रहल छै गरीब आदमीके बच्चा तऽ सरकारिये मे जेतै अमीर आदमी कऽ बच्चा बड़ा बड़ा प्राइवेट इसकुलमे पढ़ै छै ओकरा सभके तऽ कन्भेन्स छै तऽ ओहि सभ मे पढ़ै छै हमरा आर के तऽ सरकारिये इसकुल जेबै तऽ हमरा गावमे भी सरकारी इसकुल छै पर देख रेख बढ़िऑंसँ नहि भए रहल छै ओहिमे पढाइ अच्छासँ नहि भए रहल छै ओहिमे बहुत जरूरी छै कि सरकारके अच्छा कदम उठाबैक चाही ताकि हमरा सभक अच्छा शिक्षा मिलै हमरा सभके भविष्य अच्छा जाइ एहि सभ चीज के लय कऽ हम बोलै छियै तऽ मगर एहि सभ चीज पर कोइ ध्यान नइ दय रहल छै अभी ताहि दुआरे भए गेलै स्वास्थ कऽ लियऽ स्वस्थ छै एगो छोटा हॉस्पिटलमे बनेने छै पर ओहि हॉस्पिटलमे आइ तक कोइ डॉक्टर नहि बैठै छै कभी काल हफ्तामे कहियो आयल महिनामे बैठ गेल ओ की चेक करै छै जे चीज भी चेक करै छै जे चीज करै छै ओहिसँ किछु पते नहि चलै छै कब आबै छै कब जाइ छै हमरा सभके कोइ पता नहि तऽ एहि के लेल हॉस्पिटल बहुत जरूरी छै हॉस्पिटलमे डॉक्टर भी रहनाइ छै आओर अगर हम शहरके तरह हॉस्पिटलमे जाइ छियै तऽ एम्बुलेन्स भी जल्दी नहि मिलै छै अगर जादा परिस्थिति भए जाइ छै तऽ एम्बुलेन्स नहि मिलै छै एम्बुलेन्स मिलैके बाद जाइ छियै एते ओहिमे नम्बर लगाबऽ पड़ै छै कि दौड़ कऽ एतऽ दौड़ कऽ ओतऽ ओहिसँ परेशान भए जाइ छियै आओर प्राइवेट हॉस्पिटल छै तऽ ओहिमे बहुत जादा पैसा माँगै छै तऽ हमसभ नहि जाइ छियै प्राइवेट हॉस्पिटल मे केना जेबै पइसा बहुत जादा माँगै छै तऽ ओहिमे मजबूरन नहि जाइ पड़ै छै तऽ सरकारी मे जाइ पड़ै छै एहि के लए कऽ अच्छा इलाज होइ छै तऽ होइ छै नहि तऽ दम तोड़ पड़ै छै नहि तऽ ओन्हिए झेलऽ पड़ै छै तऽ सरकार के एहि के लेकऽ बहुत जरूरी कदम उठाबैक चाही कि जब हॉस्पिटल बनेने छै तऽ हॉस्पिटल मे अच्छा देख रेख होना चाही आ नहि तऽ गाव के अस जिला या अथि पञ्चायत स्तर पर हॉस्पिटल बढ़िऑं देना चाही जाहिमे कि अच्छा देखभाल करै आओर अच्छा ईलाज पानी मिलै गरीब आदमी वैसे भी पैसा रहै नहि छै ईलाज के कारण हदसँ जादा गरीब आदमी तऽ ईलाज के कारण ही मरै छै किएकि ओकरा पास पैसा नहि रहै छै ईलाज नहि करबै पाबै छै सहीसँ आओर सरकारी हॉस्पिटल के दौड़ैत दौड़ैत जे चक्कर काटैत काटैत परेसान भए जाइ छै तऽ कतऽसँ ईलाज करेतै अच्छा दिन तऽ ओकर ओहि मे खतम भए जाइ छै दौड़ैत दौड़ैत अओर ओहि के लए कऽ ओकरा दम तोड़ पड़ै छै सरकारके ओहि पर कदम उठाना चाही बढ़िऑं सॅं बढ़िऑं